पंजीं सेप्टेंबर उणिवीह सौ असी अरिड़हीं अक्टूबर उणिवीह सौ असी सतरीं नवम्बर ॿ हज़ार वीह सोरहीं जनवरी ॿ हज़ार टेवीह जुलाई ॿ हज़ार टे